हाँ आप लकड़ी वाला बोल रहें क्या हाँ हाँ बोल रहे क्या मेरे घर जो है न एक पलंग खराब हो चुका है हाँ वो आना है आपको वो पलंग का जो है न वो सिरहानी का जो है ना वो थोड़ा सा वहीं पर टूट गया क्रैक हो गया है

फिर आपको कटहल है जी

नहीं पट्टी टूटा हुआ है जी तो ठीक है जब आपको टाइम ठीक है हाँ डाइनिंग टेबुल भी टूटा हुआ है हाँ लकड़ी नहीं वो भी लकड़ी ही का है हाँ उसमें जो है ना वो खींचने वाला होता है ना जिसमें श्रिंगार रखा जाता है वही उसी का वो पकड़ने वाला टूट गया है जी नहीं जी हाँ ओ दरवाजा जो है ओ भी थोड़ा सा मतलब इधर उधर हो गया है उसको भी ठीक करना है दरवाजा में वो खींचने वाला टूटा हुआ है जी स्क्रूपिए खुल गया है हाँ नीचे का भी थोड़ा दिक्कत हो गया है जी छः इंची वाला है हाँ ठीक ठीक है नहीं आप मार्केट से लेकर आइएगा ठीक है आप घर आइएगा ना ठीक करने के तो हम यहीं पर दे देंगे

हाँ ठीक है